आं हालो

ओके सो मडगांवच्यान फोंडा तुका पांच पांच हजार पडटले टॅक्सी प्रायज हय पांच हजार धा हजार तुका खंय लुटलो आसतलो हय तुजे पयशे गेले तर हांगा सगळे हांगा सगळे टॅक्सी म्हारगूच आसा आतां ती आनी लोकल टॅक्सी घेतल्यार तुका सगळे म्हारगूच पडटली म्हाजे इतले सवाय म्हणजे तुका धा हजारान कडेन उटलो बट हरशीं हांगची रेट म्हटल्यार पांच हजार इतलीच आसता ती ती पूण म्हारग हांगा मडगांवच्यान पणजे जाल्यार तुका मातशें स हजारा पडटलें पांच जाणां येता जाल्यार मातशें चड रेट लायता एक दोन हजार चड बी मनशां पोवन बिकॉज म्हाका पेट्रोलाक पेट्रोल वाडलां आता आनी म्हाजे वांगडा आनी ओला युबर आमकां आनी थंय लॉस जाता सगली हय सगली गिराक तांकां वयता आमकां कांयच येना बाय हय हय ओके ओके तुमी कितलीं जाणां आसा तुमी पांच जाणां जातलीं जाल्यार तूं या मागीर सांगता तूं यो मागीर म्हाका हेच नंबराचेर कॉल कर हय बरें बरें देव बरें करूं